مجھے افسانہ لکھنا زیادہ پسند ہے کیونکہ اس میں اپنی سوچ خواب اور جذبات کو کہانی کے صورت میں آزادانہ بیان کیا جا سکتا ہے افسانے میں کردار بنانا ماحول کھینچنا اور ایک ایسا انجام دینا جو قاری کے دل کو چھو جائے اس سب بہت لطف دیتا ہے نان فکشن میں حقیقت ہوتی ہے تحقیق ہوتی ہے لیکن افسانہ دل کی آواز ہوتا ہے جب کہانی لکھتے ہیں تو لگتا ہے جیسے کسی اور دنیا میں چلے گئے ہوں جہاں سب کچھ آپ کے قلم سے جنم لیتا ہے میرا پسندیدہ مصنف منٹو ہے کیونکہ انہوں نے سچ لکھنے سے کبھی ڈر محسوس نہیں کیا ان کے افسانے چھوٹے ہوتے ہیں مگر دل پر گہرا اثر چھوڑتے ہیں ان میں سے میں نے سیکھا کے لکھاری کو بےباک ہونا چاہیے اور سماج کے چھپے پہلوؤں کو بھی سامنے لانا چاہیے